हमारी संस्कृति में हर कार्य को मुख्यतः दी गई है और लोग अभी हर प्रकार का व्यवसाय करते हैं ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं है जो छोड़ दिया गया हो या तो बंद कर दिया गया हो क्योंकि हर तरीके के व्यवसाय जरूरी है इसलिए यहाँ पर हर तरीके का व्यवसाय किया जाता है हमारी संस्कृति ही ऐसी है जिसमें हर चीज को बराबर का मान दिया जाए जैसे कि चाहे वो किसी चीज को बेचना या खरीदना हो या फिर कोई और काम हमारे संस्कृति ने हर चीज को एक बराबर का अधिकार दिया हुआ है जिसके वजह से भारत एक तरह से संस्कृतियों वाला देश भी कहा जाता है